हॅलो रेणुका ट्रेवल्स हांव स्वप्नाली उलयतां आमकां टुराक वचपाक जाय आसलें तेन्ना तुमची गाडी मेळटली आं आमी आसतली आमची धायेक लोक आसतलो तेन्ना आमकां शिरडी वचपाक जाय आसलें मागीर कशें किदें तुमचें शिरडी वचपाक गाडयेचें मागीर तितूर आमकां किदें तरी सूट मेळटली तशी जर सूट मेळटली जाल्यार आमकां सांगा मागीर त्या प्रमाणें आमी आमची वचपाची तयारी करतात हय बरें तर हां